اردو زبان میں روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے کچھ عام جملے اور محاورے یہ ہیں اردو میں بولنے والے عام جملے آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں شکریہ کیا حال ہے آج کا دن کیسا رہا کیا آپ مدد کر سکتے ہیں مجھے معاف کریں برائے کرم کچھ دیر کے لیے انتظار کریں یہ کتنے کا ہے کھانا بہت مزیدار تھا میں آپ سے مل کر خوشی ہوئی اردو میں بولنے والے محاورے آ بیل مجھے مار خود اپنے لیے مشکل کھڑی کرنا اونٹ کے منہ میں زیرہ بہت تھوڑی مقدار آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ایک مشکل سے نکل کر دوسری میں پھنس جانا اندھا کیا چاہے دو آنکھیں اپنی سب سے بڑی خواہش پوری ہونا اونٹ کے پاؤں میں گیہوں بہت بڑی نعمت پانی بتاشا بہت نازک سر مڈاتے ہی اولے پڑے کام شروع کرتے ہی مشکل پیش آنا چور کی داڑھی میں تنکا قصوروار ہونا منہ میں پانی بھر آنا بہت زیادہ لالچ کرنا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اپنا ہی آدمی نقصان پہنچائے یہ جملے اور محاورے اردو زبان کی خوبصورتی اور گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں اور روزمرہ کی گفتگو کو مزید دلچسپ بناتے ہیں